بھارت کا نام بہت سے لوگوں نے روشن کیا ہے ان میں سے کچھ تھے کلپنا چاؤلا وہ ایک ایسی پہلی لیڈی تھی جنہوں نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا جو کہ ایک ہندوستان کے دیش واسیوں کے لیے بہت ہی بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل کرنے کی بات تھی ان کا جنم سترہ مارچ کو ہوا تھا اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں ان کا جنم ہوا تھا پر وہ مر گئی تھیں ٹو تھاؤزنڈ تھری میں وہ چالیس سال کی تھیں اس ٹائم پہ وہ بولا جاتا ہے کہ کلپنا چاؤلا جب اپنا سکینڈ ٹائم مون پہ گئی تھیں اس کے بعد ان کا پلین جو تھا وہ کریش وریش ہوگیا تھا تو ان کی باڈی بھی نہیں ملی اور وہ اور ان کا جو فرسٹ مشن تھا وہ تھا ایس ٹی ایس ایٹی سیون اور جو ان کا سکینڈ مشن تھا وہ تھا ایس ٹی ایس اور ہنڈرڈ سیون اور وہ نائنٹین سکسٹی ٹو سے نائنٹی نائنٹی ون میں انڈیا میں رہتی تھیں اور نائنٹین نائنٹین ون سے ٹو تھاؤزنڈ تھری میں وہ یو ایس میں رہتی تھیں اور وہ ایک ایسی لیڈی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دیش کی عورتوں کا نام اتنا زیادہ مشہور اور پراؤڈ فیل کرنے لائق ہوا ہے اور ایسے ہی ایک ہمارے تھے راکیش شرما ان کا جو برن تھا وہ تھرٹین جنوری نائنٹین فوٹی نائین تھا وہ ایک پٹیالہ سے تھے اور پنجاب اسٹیٹ سے بلانگ کرتے تھے اور وہ پہلے ایک ملیٹری پائلیٹ تھے پر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو کریر ہے وہ اس میں بھی ڈالا اور وہ اب مطلب ڈیڈ ہیں بٹ اسٹل انہوں نے بھی ہمارا نام روشن ہی کیا ہے اپنے چاند پہ اسپیس میں جاکر